मुंहिंजो नालो राहूल आहे ऐं मां हिकु नोटबुक ऑडर कई हुई ऑनलाइन मूंखे हूअ बुक अॼु ई रिसीव थी ऐं मां हुन बुक खे अनबॉक्सिंग की ऐं मां ॾिसो की हुननि जा पेज जेका ॾेखारियो हुओ ऑनलाइन हूअ वेरा कोन आहिनि हुन पेन पेजनि जी क्वालिटी ॾाढी ई ख़राब आहे हुन ऑनलाइन नए ऑनलाइन ॾाढा सुठा सुठा पेपर ॾेखारायां हाणे जा जीअं मूंखे रिसीव थी आहे बुक नोटबुक त इन्हनि जा पेज ॾाढा ख़राब आहिनि ॾाढा लो क्वालिटी जा आहिनि हिन में लिखण में बि कोन थो मज़ो अचे ऐं हिन जो हिन में मिट रॿड़ खां मिटाइण में बि ॾाढी थी दिक़त थिए पेज फाटल आहे फाटनि था ऐं जीअं मां मां सोचो हुओ हीअ वेड़ी बिल्कुल बि कोन आहे मां हिन खे बिल्कुल बि कोन मां चाहियां था की मां पंहिंजा एक्सपीरियंस शेयर करणु चाहियां थो माण्हुनि खां गॾु की इन खे बिल्कुलु कोन ख़रीदो ऐं जेका हीअ ॾेखारनि था हीअ वेड़ी बिल्कुल बि कोन आहे ॾाढी लो क्वालिटी आहे ॾाढी मां हीअ थो लिखण चाहियां मुंहिंजो सोच वीचार हीअं ई आहे मुंहिंजी मुंहिंजी तर्फ़ा हीअं ई आहे की मां तोखे ईअं ई थो ॿुधाइणु चाहियां की मुंहिंजो एक्सपीरियंस आहे की तव्हां हिन खे न ख़रीदो